आंनाव नख'राव फिसाफ्रा बे आंजों थाफानाया गुवाहाटीयाव थायो खामला मावो ओमफ्राय आरो बिहामजोआ गथ' सासे दं आंजों साब्रै जायो आरो बे नख'रसेनिया जोंनि जमायैनो सिथलासेयावनो दं बिना फिसाज्ला फिसाजोआ गुवाहाटीयाव बि ए फरायबाय दं ओमफ्राय बिफाया मास्टार अनारि खाथिबाय दं दरमा जाया बिमाया आरो अंग'नबादि मास्टार आरो फिसौलाया सानराइसआव फरायो दा जोङो गासै माबा आरो नख'रसेया आरो गथ'फ्रा माबायाव सानराइसआव फरायो सासे हौवासा आरो बिब'आ थाहैदों नलबारियाव पि इउ फरायदों बिमा बिफाया न'वाव दं बिफाया खामला मावो मिस्ट्रि हाबा मावो बिमाया आरो संनाय खावनाय दानाय लुनाय बेखिनियानो जानाय लोंनाय जगार होनांबाय ना गथ'फोरनोबो बिमाया आरो जोंनियाबो आरो बेयाव थानाया आं आंजों थानायाबो माबानि सासेया अंग'नबादि मास्टार सासेया आरो संग्रा खावग्रा फिसाजो सानराइसआव फरायनो दोनहैनांगौ लायनांगौ बिनो खामानिया ओरै आरो जों सा गासै जो बिदिनो दस जोन दस जोन दं जोङो गासै दस जोन दं आरो जोंहा बाइहेरायाव दंहैयो सानै सासे बि ए पास जाबाय बिमाया आरो फिसाज्लानो संनाय खावनाय जाहोनाय फिसाज्लाखौ नेयो फिसाज्लाजों थाहैयो बिमाया दस जोन बार' जोन गासै बार' बार' फनद्र जोन जोङो दा नख'राव फिसा फिसौफ्रा फन्द्र जोन दङ दा माइ गाइयो नख'राव हाया जादों जोंना बिगाब्रैल' बिगाब्रै हाजोंनो बि माखाखौ सलायनांगौ बियावनोथ' दाउ अमा फान्नानै खर'स खालायहोलांनांगो गेजेर गेजेर बिगाब्रै हा गाइयो आरो मालायनि बन्दग बनला लायो गाइयो बाखि बन्दग लानाय जाबजों नह बिगासो गायजायो न'वाव ओमफ्राय खेथिया बारा गैया जोंहा खमथार नह बिगानिफ्राय जोंहा खेथि खालायनो एख' गैया नह बिगाखौनो गायनानै जोङो खर'स खालायो जायो आरो दाउ अमा फानो बेजोंं खर'स खालायो फिसौफोरनो खर'सखौ होयो जोङो